हलो मां ऑडर लिखायो हो पनीर टिक्का मसाला दो बटर रोटी ऐं हिकु गार्लिक नान अरे तव्हां आइटम छा मोकिलियो आहे अरे उहो पनीर टिक्का मसाला चयो आहे पनीर आहे ई कान खाली मिर्च ई मिर्च आहिनि ऐं पनीर बि हेड़ो सख़्तु हिकदमि बेकार आहे न न न न साईं पनीर त उहो ई न ऐं त मां बटर नान घुराई आहे उहो गार्लिक बटर नान हुन जे अंदरि गार्लिक आई न नान बि रबड़ वांगुरु प्लीज़ महिरबानी करे इहो ऑडर कैंसल करियो मुंहिंजा पैसा मूंखे रिफंड करियो हा न त मां तव्हांजे सोशल साइट जे मथां तव्हांजो फीडबैक विझी थो छॾिया इहा हितो जी सर्विस फूड आइटम प्रिपेरेशन हिकदमि सही कान आहे अच्छा तव्हां खणी था वञो ओके ओके रिफंड ॾियो त ओके ओके